وعلیکم السلام رحمۃ اللہ جی جی جی بتائیے کیا سیوا کی جا سکتی ہے آپ کی جی بتائیے کیا سامان خریدنا ہر وقت موجود ہیں

جی سر

ہیلو جی سر بتائیے کیا کیا سامان جی بتائیے جی جی جی جی جی بتائیے میں لکھ رہا ہوں جی یہ مل جائیں گے آپ کو ہماری شاپ پہ جی نیو اگروال کمپنی کی بھی ہے اس سے بہتر بھی کوالٹی ہمارے پاس ہے دوسری کوالٹی کی بھی ہے ہمارے پاس اس پہ آپ کو جو ہے پین پہ دس پرسنٹ کا ڈسکاؤن مل جائے گا آپ اگر زیادہ کوانٹٹی میں خریدتے جس اعتبار سے جس کوانٹٹی میں آپ خریدیں گے اس اعتبار سے دس پرسنٹ کا ڈسکاؤنٹ آپ کو ملتا جائے گا جی دوسری کمپنی میں بھی اچھا ڈسکاؤنٹ مل جائے گا اس سے اچھی کوالٹی کی بھی ہمارے پاس موجود ہیں اگروال میں بھی مل جائے گا اس میں بھی ڈسکاؤن لیکن اس پہ پین پہ دس پرسین ڈسکاؤن ملے گا جی لینے آپ شاپ وزٹ کریئے آئیے ہماری شاپ پہ ہماری شاپ ہے یہاں پہ آپ یہاں پہ آئیے اور یا اپنا آڈر آپ لکھوا دیجیے اور پھر آ جائیے گا میں سامان تیار کروا کے رکھوا رہا ہوں جی جی آئیے ہماری بہت بہت اچھی کوالٹی کے ہمارے وہاں پروڈکٹ رہتے ہیں ہر چیز رہتا ہے آپ کو اسٹیشنری کا پورا سامان مل جائے گا ہمارے وہاں جیسے بکس ہیں اور بھی چیزیں ہیں جی جی جی اور پین تو اچھی کوالٹی کے مل جائیں گے اور پین کا تو ہمارے وہاں بہت اچھا اشٹاک ہے ابھی نیا اشٹاک آیا ہوا ہے جی تو ہماری شاپ کریئے نہیں نہیں بہتر ہے بہتر ہے بہت اچھا ہے آپ شاپ وزٹ کریئے انشاء اللہ ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی ٹھیک سلام